जैसे कि हमारा ज़मीन है कुछ बड़े लोग आए और बोले कि यह ज़मीन हमारे नाम से पत्ता कर दीजिए हम आपको पचास हज़ार दे रहे हैं बाकी का पैसा पट्टा करने के बाद देंगे तो हमने कहा ठीक है हमने उनके नाम पर रजिस्ट्री कर दी और ज़मीन उनके नाम पर कर दिया और उन्होंने पचास हज़ार दिया और मेरा पैसा नहीं दिए ओर पैसे खेत पर तो कब्ज़ा कर लिए और पैसे नहीं दिए मैंने उनसे बहुत सी विनती की बहुत कहा कि मेरा ज़मीन मुझे दे दीजिए या तो मेरा पैसा ही मुझे दीजिए लेकिन ना उन्होंने जमीन दिया ना मेरा पूरा पैसा दिया जिससे कि मैंने सबसे मदद मांगा लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की उनसे मैंने कहा कि देखिए हमारे साथ ऐसा मत कीजिए लेकिन उन्होंने नहीं माना तो हम अपने ग्राम प्रधान जी से गए मदद मांगने के लिए क्योंकि वह सब के मदद करते हैं तो हमारे भी मदद ज़रूर करेंगे हमने उनसे मदद मांगा कि देखिये या तो मेरा खेत मुझे दिलवा दीजिए या तो मेरा पैसा मुझे दिलवा दीजिए तो उन्होंने उनसे जाकर बात की और कहा कि आपको दो में से तो एक करना ही होगा की तब पैसा दे दीजिए ओके तो ज़मीन ज़मीन दे दीजिए तो उन्होंने मेरा पैसा दिलवाया